जी हैलो जी हाँ मैं अनुष्का ऐडवोकेट ही बात कर रही हूँ जी हाँ पहले तो आप हमें अपना नाम और पता बताइए आप कहाँ से बोल रही हैं

जी हाँ जी कौन सी केस के बारे में आप हमसे बात करना चाहती हैं तो आपने मर्डर नहीं किया है आपको फँसाया जा रहा है इस केस में तो क्या आप ये हमे डिटेल में बता सकती हैं कि वहाँ पे क्या हुआ था और कैसे और किस वजह से आपको इस बारे में फँसा दिया गया है

हाँ जी तो क्या मैम आप बता सकती हैं कि आखिर ऐसी कौन सा वजह था मतलब कोई ऐसा क्या शक हुआ उन्हें कि लगा हमें कि आपने ही मर्डर किया है

अच्छा तो मतलब आप कहना चाहती हैं कि आपको उस शक के दौरान आपको कहा जा रहा है जी हाँ मैम मैं आपकी बिलकुल मदद कर सकती हूँ जब आपने कोई भी गुनाह नहीं किया है तो मैम आप निर्दोस हैं तो आपको कोई फसा हाँ जी मैं आपकी पूरी हेल्प जी मैम जब आपको फंसाया जा रहा है बिना गुनाह किए हुए तो मैम मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी आपको न्याय दिलाने में मैं पीछे बिल्कुल नहीं हटूंगी

जी हाँ एविडेंस की जरूरत तो पड़ेगी ही आप हमें आपके साथ क्या रात में कोई था या फिर घर पे आप अकेली क्या आपके घर में कोई कैमरे उमरे लगे हुई हैं तो क्या घर में आप अकेली रहती हैं तो उस रात ये सब नहीं थें तो हाँ ठीक है मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी इसके लिए आपको मेरे से आकर एक बार मिलना होगा फिर मैं आपसे बैठकर सामने पूरी डिटेल में पूरे बात करूँगी फिर मैं आपको बताऊँगी कि मुझे कैसे आपका केस हैंडल करना होगा जी नहीं आपने फोन पे बात कर दी है तो अपॉइंटमेंट में आपको आपका ऐसा केस है तो मैं बिल्कुल दे सकती हूँ आपका साथ तो आपको अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है आप मेरे ऑफिस में मेरा ऑफिस है बढ़ान मस्जिद के पास ओ बगल में है तो आप वहाँ पे मेरे ऑफिस में कल सुबह ग्यारह बजे आ जाइएगा ठीक है मैं इस केस के बारे में पूरा डिटेल जानने के बाद ठीक वहाँ आमने सामने बैठ के बात होगी फिर मैं फीस और इस केस को कैसे हैंडल करना है ये सब सारी बाते मैं वहीं बैठ कर ही बात करूँगी जी हाँ ठीक है